असांजे अजमेर शहर में पुष्कर जे मेले जे टाइम में ऐं दरगाह जे मेले जे टाइम में पर्याप्त स्थान हूंदो आहे ऐं गवरमेंट हुन जे लाइ पहिरियों ई घणेई प्रिपरेशन तयारियूं करे छॾंदी आहे उन्हनि जी आवक जावक उन्हनि जे रहण ठहणु खायणु पीअणु ऐं उन्हनि जे अचवञ जो उन्हनि जे जो पूरो पूरी सहुलियत मिलंदी आहे पर्यटकनि खे का बि दिक़त न थींदी आहे